हमारे क्षेत्रों में कई तरह की अलग अलग जातियाँ रहती हैं कई तरह के लोग रहते हैं जिनका जिनके रीति रिवाज़ संस्कृति कार्य कार्यक्रम सब अलग होते हैं तो सभी जातियों के अलग होते हैं जैसे किसी के राजपूतों में अलग टाइप के लोग नृत्य वगैरह होते हैं सब जाति के लोग होते हैं क्योंकि ये जो शादी ब्याह की रीतें हैं वो भी अलग होती हैं तो लगभग तो शादी ब्याह की सेम ही होती हैं लेकिन कोई कोई जातियों में अलग होती हैं जैसे सब तरफ पूजा पाठ भी सब के अलग होते हैं तो ये सब चीजें हमारे राजस्थान हमारे क्षेत्र में देखने को मिलती हैं